हमर समुदायमे नृत्यके प्रयोग शादी बियाह शादी बियाह मुण्डन उपनयन आरो पर्व त्योहारमे कयल जाइत अछि एहिमे नाना प्रकारके नाच गान नृत्यके कार्यक्रम होइत छैक जैमे हमर समुदाय भाग लैत छथि हमर समुदायके विशेष रूपसँ जहिना दुर्गा पूजा भेल दशहरा दुर्गा पूजा बाद दशहरा दीपावली छठ आओर त्योहार सबमे नृत्यके प्रयोग कयल जाइत अछि आओर सङ्ग सङ्ग शादी बियाह मुण्डन उपनयन आओर विशेष प्रकारके फंक्शनोमे ई सभ भाग लेल जाइत अछि तहि दुआरे विशेष रूपसँ नृत्यके स्थान मेन रूपसँ आओर रूपसँ परिणैत कयल जाइत अछि आओर दुर्गा पूजामे नओ दिनके त्योहारमे नओ दिन नाना प्रकारके हरेक हरेक आइटमके नृत्य होइत छै तहिमे युवक युवती आओर ग्रामीण समुदाय सभ लोक भाग लै छथि